नमस्ते हाँ जी जीत बोलिए कौनसी दवा चाहिए

ठीक है तब आप बहुत महँगा हो गया है दवा अरे दवा आती है लेकिन महँगा हमेशा होती रहती है जो सौ की ले जाती थी वो पाँच सौ का हो गया है

दवा तो हम दे देंगे लेकिन दो जो सौ का होगा तो उतना तो चार सौ तो दे दीजिए

हाँ दवा तो हम देंगे आप आइए ले जाइए दवा ऐसी कोई बात नही है लेकिन पैसा तो ये आपको लगना ही है दवा तो हम देंगे आप आइए ले जाइए दुकान से ऐसी कोई बात नहीं ठीक है हम ढ़ूँढ़ रहे हैं हाँ क्या आपका दवा दे रहे हैं

दो दया दवा में जी हम दवा हाँ जी हम दवा ढूँढ़ रहे हैं मिल ज मिल रहा है तो हम दे रहे हैं हाँ दवा खोजने लगता हैं ना कौनसी दवा कहाँ है हाँ दवा तो अब मिल गई है जी नमस्ते